हमर प्रिय माछ आइ काल्हि तऽ पंगास भऽ गेल अछि पंगेसस कहल जाइत छै बा बाहरसँ भारतके बाहरसँ आयल छै ई माछ कैटफिश प्रजाति छै एकर जे छोट साइजके माछ होइत छै जे आधा किलोके साइज तकके माछ होइत छै ओ बड़ा टेस्टी होइत छै काँट कम होइ छै तऽ सभके बच्चोसभके पसन्द पड़ैत छै आ आ एकरा कहल जाइत छै दुनिआँमे जतेक रेस्टूरेंट वगैरह अछि ओहिमे सभसँ पसन्दीदा माछ एकरा मानल जा रहल छै कियाकि कियाकि स्वास्थ्यके दृष्टिकोणसँ सेहो एहिमे बड़ा उच्च क्वालिटीके प्रोटीन पायल जाइत छै लेकिन जहाँ तक मिथिलाञ्चलके सवाल छै तऽ एतय तऽ लोक रेहू आ कतलापर ततेक जोर देने छै चूँकि हजारों सालसँ लोक एतय रेहू कतला खाइत एलैए तऽ ओ ओहिपर बेसी एकटा एक पारम्परिक आग्रह छै हँ लेकिन एकटा गप आओर छै कतला यदि दू ढाइ किलोसँ पैघ साइजके रहए तीन किलोसँ पैघ साइजके रहए तऽ ओ बड़ा टेस्टी भऽ जाइत छै आ यदि प्राकृतिक नदी वगैरहसँ आनल गेल हुए तखन तऽ आओर बढ़िआँ गप्प छै लेकिन तखनो यदि पोखरिमे गादि छै पुरान पोखरि छै तऽ ओकरो कतला रेहू जे छै से बड़ा टेस्टी होइत छै खायमे लेकिन एमहर देखैत छियै जे चूँकि लोक उत्पादनपर बेसी ध्यान देलकैए तऽ ज़ाहिर तौरपर ओ कैटफिश दिश चलि गेलैए कैटफिश जे अहाँके माँगुर होइए कतला ई माँगुर होइए सिंगही होइए कबइ होइत छै आ जे बाहरसँ वियतनाम दिशसँ आयल छै पंगास वियतनामी कोई एहने एहने बहुत रास माछ लोक पोषय लगलै एकरा ई एहि दुआरे बढ़लै एकर अथी उत्पादन एकर पालन जे ई टैंकमे सेहो लोक कऽ रहल छै चूँकि कैटफिश छै पानि कनी गन्दो रहैत छै जँ तऽ माछ जे छै सतहपर आबि कऽ हवा ग्रहण कऽ लैत छै आ फेर नीचाँ चलि जाइत छै तऽ टैंकमे पोषनाइ सेहो आसान छै आ हाइ डेंस पॉप्युलेशन छै मतलब अतिरिक्त घनत्वमे मतलब उच्च घनत्वमे ई माछके सेहो अहाँ पोषि सकैत छियै आ तैँ जे छै से ई बेसी महत्वपूर्ण आइ काल्हि हम देख रहल छियै अपनो गाम घरमे मिथिलाञ्चलमे पंगास लोक खूब पोषैत छै आ खूब खाइत छै आ सस्तो होइत छै ताहि दुआरे कि उत्पादन बेसी छै तऽ सस्ता छै